दू हजार तेरहमे हमर दूकान छलै मतलब हमर पप्पाक दूकान छलै अहाँ हमरा जानैत ठीकठाक जिन्दगी चलै रहै जबसँ दूकान टूट गेलै तबसँ जिन्दगी थोड़ा खराब हो गेलै पैसाके बहुत दिक्कत हुए लागलै पैसा तब भी पैसा थोड़ा बहुत छलै तऽ हम दादी दादीके तबियत खराब हो गेलै तऽ दादीके इलाज करेलकै तऽ ओकरामे पैसा खतम अब जब बाजारसँ दूकान हट गेलो छै तऽ बहुत पैसाके दिक्कत होइत छै घर पे ही छोटा मोटा दूकान खोललको छै ओकरामे की ई दूकनदारी होतै ओएह दोकनदारीके पैसासँ पढ़ै छियै ओकरेसँ पूरा घर उर सब चीज चलै छै बर बेमारी फेर जाके मम्मीके तबियत खराब ओकरोमे पैसा खतम बहुत जादा प्रोबलम हो रहले छै पैसाक कमी बहुत जादा पैसाके कमी पैसाके कमीसँ हम पढ़ऽ नहि पाड़ै छियै चालसँ पढ़एके लेल जाए लऽ चाहैत छिऐ दूर तऽ जा पाड़ै छियै पैसाके कारण पैसाके बहुत बड़ा प्रोब्लम बजारमे दूकान रहै तऽ बहुत अच्छा रहै जबसँ बजारसँ दूकान हट गेलै तब जिन्दगीमे पैसाके कमी ही कमी छै पैसा रैहतियै तऽ अभी यहाँ नहि रहतिऐ पढ़तिए कितना अच्छासँ जिन्दगी अच्छा चलतिऐ इसलिये पैसा एतना जरुरी हो जाय छै लाइफमे मतलब पैसाके बिना कुछ ही नहि होय छै पैसाके बिना बहुत प्रोब्लम झेलए लऽ पड़ै छै पैसा नहि रहलै तऽ आदमीके पास किछु नहि जैसे कि अभी दूकान नहि छै कितना स्ट्रगल करै लऽ पड़ी रहल छै पचारमे होटल रहू तऽ अच्छा खासा चली जाय रहै अब यहाँ गाँवमे छी तऽ की हियो ओते दोकनदारी किछु नहि छोटा मोटा दोकानदारी छै बस ओकरेसँ कमाइ छी जब बर बेमारीके खर्चा पढ़ाइ लिखाइ खाना उना सब चीज ओहीसँ करै लऽ पड़ै छै मम्मीके तबियत खराब ई सबमे दीदीके शादीओकरामे पैसा खर्चा ई सबमे बहुत पैसा खर्चा पैसाके तऽ तंगी हो गेलो छै